औ हेल्ल' अ नों जिरिना आब' सि दाखानि ना ए बबेयाव नोंनि दखाना बबे जायगायाव अ फेसबुकआवसो नुबाय थादोंमोन आं नोंनि दखाननि माबा होनाय फोरखौ गोजां बोथोरनि आङो ओइ सिमलानिनो र' गोजां बोथोरनि थाखाय गरम सि मोनो ना आब'नियाव

अ सुवेटारबो मोनो आरोना औ नांगौमोन ओं अ इन्दि सि इन्दि सिया बे मा मा दामनि दं इन्दि सिया

अ बे गुदुंआ मा दाम बा आब'निया अ वुलनि वुलनि सि रोजाया मा मा दाम बेयो

औ औ सुवेटारालाय माबायदि माबायदिया दङ सुवेटारा मा मा दामनिया दं अ

नाम्बारा मा मा दंबा आब'निया आंनो दाबोल एक्सेलबासो हामगोन सुवेटारा ओरैनो ऊलनि हेबनाय दंना गैया गरम जानाय अ ओमफ्राय जेकेत दंना आब'नियाव ओरैनो ओइ स्कुटिफोर सालायबा गाननाय थफि गोनां जेकेत गरम अ मा दाम बेसे बेसे दामनि दं बेलाय बेसे बेसे औ

बार'स'निबो दं आरो ना बेसेना अ ओं थांनो ओंखारदों र' दा दसे थानानै औ थांगोन र' आङो सारिथासोआव थांगोन आब'नि दखानाव

ओरै मा होनो आब'मोननि जायगायाव माबा नोंनि दखान खाथियाव माबा दं नामा ए टि एम दंना गैया अ फैसाखौ आब'आ माबा गुगोल पेसो लायोना अ आंना माने फैसा दिहुनखानाय गैया ओंखायनो आङो सि ऊलबो लाबोगोन गरम सि ओमफ्राय आरो सुवेटारबो नांगोन ओमफ्राय आरो गथ'फोरनि सुवेटार दंना गैया आब'नियाव

औ मुजाबो नांगौ औ दे होनबा जासिगोन आब' दा लायनोसै दे दे होनबा दोनथ'नोसै औ दे